ہمارے مئو ضلع میں نقل و حمل کے اختیار سڑکیں ہیں ویلوے بھی ہے جہاں عام آدمیوں کے لیے اختیار سستے بھی ہیں اور اس کے چیلنج یہ ہیں کہ ہم آسانی سے جلدی ٹریول کر سکتے ہیں